अगर हमें दुनिया में कहीं भी जाना अगर मतलब यात्रा करने को मिले मौका तो हम इस मौके को उठाते हुए मैं जो है जम्मू कश्मीर जाना और मनाली जाना पसंद करूँगी जम्मू और कश्मीर मनाली मेरे जाने का यह है क्योंकि मेरा यह बचपन से यहाँ जाने का ड्रीम रहा है और जम्मू कश्मीर में माता रानी का दर्शन करने क्योंकि वहाँ पे एक शक्तिपीठ और वो बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई पे बनाया गया है इसको जाने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और वो जो जम्मू कश्मीर है वो बहुत ठंडा इलाका है और वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें है जो कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती है बड़े बड़े पहाड़ गुफाएँ और भी बहुत कुछ चीज़ें जो है हमें वहाँ पे देखने को मिलती है और वहाँ पे जो है बी एस एफ का जो वहाँ पे ट्रेनिंग होता है और जो परेड होता है उसे वो भी वहाँ पे करवाया जाता है क्योंकि उसके बाद दूसरे पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है तो इसकी वजह से जो है हम कश्मीर ज़्यादा ज़्यादा पसंद करेंगे और वहाँ पे एक टूरिस्ट एरिया है तो वहाँ पे टूरिस्ट को जाने के लिए भी जो बहुत सही सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं जिसको देख के बहुत ही आनंद मिलता है वो पहाड़ पे चलना है ये पहाड़ पे सेल्फी लेना और उतने दूर जगह टूरिस्ट वाले एरिया में जाना ये सारी चीज़ें जो है हम इसीलिए हम वहाँ पे ज़्यादा मतलब जाना पसंद करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारे दूर दूर लोग से घूमने आते हैं देश से विदेश से सभी जगह से जो हैं वहाँ पे लोग घूमने आते हैं और माता का दर्शन मतलब पाने आते हैं और आशीर्वाद वहाँ से लेते हैं और वहाँ पे जो है फल अगर की बात किया जाए तो फल वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है फल में अखरोट अखरोट जो है ड्राई फ्रूट है तो वो भी वहाँ बहुत कम रेट में मिलता है तो साथ में और ऊनी वस्त्र भी कम रेट में मिलता है तो वहाँ जाने का ये फायदा है कि ये ये सब चीज जो है हम लोग कम रेट में ले आके अपने यहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पे ले आ सकते हैं तो ये ये फायदा इसलिए हम यात्रा करना वहाँ पे कश्मीर में ज़्यादा ज़्यादा पसंद करेंगे